आज कल हिन्दी भाषा तो देखों आदमी बहुत कुछ बोलते है हम तो भोजपुरी गाँव से रहे हैं सब दिन सें हमें तो को अच्छी तरह से बोलना आता फिर दिल्ली में रहे हैं उहा की भाषा अच्छी तरह से आज कल सब लड़कें जो हैं बाहर चलें जाते हैं एसें बोलते हैं गाँव का भाषा समझ उनको नहीं आती हैं और पसंद नहीं करते हैं की यहाँ की हम आए और यहाँ के हम बोलें गाँव के गँवार बता देते हैं सबको लेकिन हम तो दिल्ली के खड़ी भाषा सब चीज बोलते हैं पूरी उमर कमसम हम कितने साल हम तीस पैंतीस पैंतीस चालीस साल रहें हैं दिल्ली में शादी करकें गये जबसे सें अब इस टाइम हमारें अठहत्तर साल की उम्र हो गई हैं हमारे पोती पोता हैं सब गाँव का भाषा नहीं आता उनकों समझ सब शहरी को ही पढ़े लिखें हैं वही पैदा हुए वही और शादी ब्याह किया सब वही पढ़ गये बॉम्बे में हैं वे ठीक हैं वह सबको उनकों सब भी नहीं इतें हैं सब बाहर पढ़ाई किये हैं सब लईकी सब क्या किया जाए हिन्दी भाषा के सब हम थे तो सब हम तो हर तरह से भाषा बोल लेते हैं गुजराती आवे बॉम्बे के होये दिल्ली के होये उ पी होये हिन्दी भाषा होये पंजाबी भाषा होये सब चीज़ मेरे को आता हैं बोलने के लिए समज आ जाता हैं राजस्थानी हरयाणवी सबके बोलते हैं हमारे भाषा तो सबसे अच्छा हैं हमरे देश का इलाहाबाद बनारस सब कोई करेटिक भाषा नहीं हैं हरियाने को तो रेटे की भाषा हैं राजस्थान को क्या बोलतें हैं क्या रे कहाँ गया ऐसे ऐसे बॉम्बे हमरे दिल्ली के भाषा अच्छा हैं सबसे अच्छा बलिया संत्याते हैं जौनपुर की ज़िला के हमरें और आज कल बच्चें तो कुछ बनने लग जातें हैं पढ़ लिख लेतें हैं तो उनको गाँव देश बड़ा बुरा हो जाता हैं खेती बाड़ी ज़मीन बेच बेच कर चलें जातें हैं बार ले कर पैसे माता पिता दादी हैं बताओ हम क्या कर्ज बेंच चले जाएंगे हम क्या खाए पियेंगे सब कितने आदमी देखो हमरें पड़ोस में सब बेच बेच कर सब बाहर चले जाते हैं कमा खाँ अच्छा ढंग से रहें क्या करना ही हैं जमीन क्यों पड़ी रहेंगी पैसे के लालच के महंगाई अच्छी हैं उन्हें पैसा मिल जाता हैं बताओ ऐसे करके घर खाली कर चल चलें जाएंगे कैसें बड़े बूढ़े कहाँ जाए शहर में रह नहीं पाती हैं हम त ख़ुद छोड़ कर आ गई वहाँ से बहू बेटियाँ हैं अपने रह रहें नाती पोते सुख से आपन कमा खा रहें हैं हमारी भाषा सबसे अच्छी है बढ़िया है हम त हर तरह से अ बोल लेतें हैं चाहें उ पी बोलवाओ चाहें वैसे बाहर का बोलवाओ चाहें खड़ी भर भाषा बोलवाओं हम तो सब समझ लेतें हैं